संस्कृतिके धार्मिक महत्व मतलब की स्थानपर छै एकटा भोला बाबाके मन्दिर छै जे मतलब की केलकै ओतऽ बहुत बढ़िआँ मतलब की सब संस्कार सब होइ छै स्थान छै बहुत बढ़िआँ उपनयन संस्कार होइ छै बिवाह होइ छै सब बहुत बढ़िआँसँ दिनपर जाइ छियै लेकिन विशेष होइ छै संस्कार आओर विशिष्ट विशेषताके बारेमे बता रहल छी ओतऽके विशेषता बहुत महान तरहसँ मतलब की ओतऽके जे होइ छै धार्मिक मतलब की पूजा पाठ वेद पाठ सब होइ छै सब बहुत बढ़िआँसँ मतलब की ओतऽ कयल जाइ छै से मन्दिर आओर मस्जिदके बात भऽ गेलै तऽ मुसलमान सबके मतलब के जे धर्मके छै जतऽके छै मस्जिदमे जाकऽ अपन अपन धर्मके अथी करै छै चर्चके बात भऽ गेलै जे चर्च मतलब जे क्रिसचन छै से सब चर्चमे जा कऽ अपन गॉडसँ प्रे करै छै इएहे सब होइ छै तऽ संस्कृतिके धार्मिक तरह तरहके छै तरह तरहके मतलब की जे हिन्दूके छै हिन्दू अपन व्यवहार करै छै मन्दिरमे जाके पूजा पाठ आरती सब करै छै मस्जिदके बात भऽ गेलै जे मुस्लिम जा कऽ अपन की मतलब की नमाज पढ़ै छै क़ुरान पढ़ै छै आओर चर्चमे भऽ गेलै जे प्रे के सामने जाके प्रार्थना करै छै फेर सब मोमबत्ती जलाबै छै बहुत तरह तरहके मतलब की